جیسے کہ ہم جانتے ہیں کووڈ نائنٹین کافی کافی جان لیوا وباع تھی اِس سے کافی لوگ مارے گئے اِس سے سارے سارے روڈ وغیرہ سارے بلاک ہو گئے لوگ آ جا نہیں رہے تھے ساری سواریاں بھی چلنا بند ہو گئی تھیں جیسے کہ ٹرینیں بسیں اور یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی چلنا اُڑنا بند ہو گئے تھے اِس سے ہمیں کافی پر پریشانی ہوئی جیسے ہمارا شہر علی گڑھ ہے اُس میں ساری یونیورسٹی سارے کالجز بند ہو گئے ہیں اور ہمیں سارے دُکان بند ہو گئے ہیں سارے سارے ضروری جو ڈیلی یوز کے جو ساپ ہیں جیسے کہ سبزی لانے کی دُکان سبزی کی دُکان اور جو جنرل اسٹور ہیں سارے بند ہو گئے ہمیں کافی پریشانی ہوتی تھی پریشانیاں آنے جانے میں پولیس پولیس تعینات رہتی تھی روڈ پہ تاکہ وہ اسٹرکٹ ایکشن لے سکے جو باہر گھوم رہے ہیں ہمیں اُس میں سامان لانے میں اور زیادہ تر لوگ پریشان ہوئے تھے ہم بھی پریشان ہوئے تھے دوائیاں خریدنے میں میڈیکل شاپ جانے کے لیے اِس سے ہمیں کافی پریشانیاں اِس کا سامنا کرنا پڑا ہمیں ہمیں پہلے ڈسٹری مجسٹریٹ سے آڈر لینا پڑتا تھا کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے وہ دیتے تھے آڈر اُس کے مطابق ہم لوگ جاتے تھے سامان خریدنے یا دوائیاں لینے یا یا روز مرہ کی چیزیں خریدنے جاتے تھے